हम एगो लैपटॉप खरीदले रही बजारसँ चलेलिए सब अथी सब देखली फंक्शनसब भी ठीके रहै सबकिछु रहै लेकिन लैपटॉपमे एगो सबसँ बड़का प्रॉब्लम आबि जाइ छै कि कीपैड ओकर जे हइ जाम उम हो जाइ छै आओर स्क्रीनपर भी थोड़ा सा जे हाथ रखलाक बाद जे हइ ने ओहिमे जे हइ अजब तरीकासँ स्क्रीने ओकर खराब हो जाइ छै जकरा लागी हमरा ठीक नहि लागल हँ पढ़ैके लागी जे हइ लैपटॉप हइ बेबस्था हइ ओकरा हिसाबसँ जे हइ काम होइ छै आओर ओकरा सबके लागी हमसब बच्चाके लागी तऽ घरमे लैपटॉप चाहे डेस्कटॉप भेलक लेकिन लैपटॉप भेल की कहीँ उठाके लेके गेली हँ आओर ओहिमे अपना कोइ भी वीडिओ उडिओ बच्चाके ग्रुप उरुप लगाके भी हँ कार्यक्रम करि देली ओकरा हिसाबसँ भी हमसब एक तरहसँ देखू तऽ ठीको हइ एक तरहसँ देखू तऽ खराबो हइ दुनू प्रकारके चीज होइ छै आओर हर चीज तऽ आदमी भी हइ तऽ मतलब जे हइ ओकरा चलाबैमे भी लुरि नहि होलासँ भी खराब होइ छै